جی اردو ترجمہ نگاری یعنی ایک زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں کرنے کا موقع ملا ہے اور بارہا اس کا تجربہ حاصل ہوا ہے زبانوں کے اپنے اپنے خصوصیات ہوتے ہیں اور ہر زبان کی اپنی اپنی شیرینی اور لطافت ہوتی ہے تو جب زبانیں اردو کو ہندی میں یا انگریزی میں ٹرانسفر کرنے کا یا ترجمہ کرنے کا موقع ملا تو زبانوں ہر زبان کی جو خوبیاں ہیں یا ہر زبان کے جو اصطلاحات ہیں تو ان اصطلاحات کو جاننے کی اس کو پہچاننے کی اور ان کے خوبیوں کو سمجھنے کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں اس میں بڑی حد تک کامیابی ملی اور ترجمہ نگاری تو مستقل ایک فن ہے اردو میں خاص طور پر بہت سے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے اور یہ ترجمہ نگاری ایک اچھا کام ہے اور اس کے ذریعے ہم زبانوں کے بارے میں اور اس کی باریکیوں کے بارے میں بخوبی ہم جان سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں اور ہر زبان کی اصطلاحات کو اور اس میں استعمال ہونے والی جو خاص خاص چیزیں ہیں ان کو ہم تفصیل سے جان سکتے ہیں اور ایک ایک چیز کو جو انسان کے دل میں ہیں جسے ہم ما فی الضمیر کہتے ہیں اسے کس طرح ادا کرنا ہے اس پر بھی عبور حاصل ہوتا ہے اور آدمی کے اندر ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی بات کو مختلف پیرائے میں مختلف لینگویج میں اور متعدد زبانوں میں وہ اسے استعمال کر لیتا ہے اس کے اندر یہ قابلیت اور صلاحیت آ جاتی ہے